جی السلام علیکم کیا میری بات میکڈونلڈ ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جناب مجھے کچھ کھانا منگانا تھا کیا آپ اس کے ریٹ بتا سکتے ہیں مجھے دو میک پا تین میک آلو ٹکّی اور ایک کمپلیٹ نیل چاہیے آپ اس کے پرائس بتا سکتے ہیں تو اس کا ٹوٹل چارجز کیا ہو جائے گا جناب مجھے کھانے کی ڈلیوری کتی دیر میں آپ کرا دیں گے اور آپ کھانے میں ڈسکاؤنٹ کیا دے سکتے ہیں تو کیا آپ ٹائم پہ ڈلیوری کرا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک گیسٹ ہیں وہ ارجینٹ ہیں